सिरिजेननाय गथ'खौ जेब्लाबो मुसारि खोंनानै फुथुनांगौ खोमसि जायगायाव दोननो नाङा बिसोरखौ बायहेरायावहाय गुसु जायगायाव लानानै बामनो नाङा आरो बिसोरखौ लानानै लामा सामाफोराव बामनानै थाबायनो नाङा आरो बिसोरनि सिगाङाव गेदेर सुबुंफोरा गोरा राव बुंनानै बाग्दावहोनो नाङा बेफोरबायदि बुंनानै गथ'फोरा बाग्दावोब्ला लोमजानो हागौ गिबाय थानो हागौ गिनाय संखिनो हागौ आरो बिमाफोराबो थान्दा बुस्थु जानो नाङा थान्दा बुस्थु जायोब्ला गथ'फोरा गगा मोननो हागौ एबा लोमजानो हागौ बेनिखायनो लोमजानायनिफ्राय बारग'नायनि राहाफोरखौ मोननो हागोन